अपना मिथिलाञ्चलमे सीतामढ़ीमे रोटी बैँक छलै रेलवे स्टेशनके पास रोटी बैंकके संस्थापक उनके कमिटीके सदस्यगण प्रत्येक दिन रातिमे रोटी बनाके सब्जी वहाँपे बाँटैत छलै बड्ड नीक छै दिन दुखियारा जा कऽ भोजन करैत छै यहाँपे फाउण्डेशन विकलाङ्ग सँस्था उगना सोशल वर्क फाउण्डेशन विकलाङ्ग सँस्थान होइके चाही जाहिसँ कि हमरा मिथिलाञ्चलके विकास आओर विकलाङ्गसभके किस तरहके सेवा भाव होइके चाही सोसाइटीके जरेसँ हो होबयके चाही जाहिसँ हमसभके बहुत कमी छै यहाँपे वृद्धाश्रम नहि छै वृद्धश्रम रहलासँ जे कुछ एहन समाजमे विकृत बेटा होइत छथिन जे अपना माय बापके सेवा नहि करि पबैत छथिन ओहिसँ समाजमे माता पिताके बड्ड दुःख भए छथिन कोनो वृद्धाश्रम नहि होयलासँ बड़ा दुःख होइत छै परिवारमे सङ्कट दिन राति बढ़ैत चलि जा रहल छथिन हुनका प्रति हमसभके सहानुभूति प्रकट करयके चाही भारत देश ऋषियों का देश रहा है यहाँपे सँस्था को किस तरह से करना है हम यही चाहते हैं कि यहाँ उगना फाउंडेशन सोशल वर्क होइके चाही जाहिसँ कि मैथिली समाजके मैथिली पहचानके अनेक बात हमसभके बीच आ जेतै सँस्था जे छथिन सँस्थासँ ही समाजके सङ्गठन होइत छथिन समाजमे विकास होइत छथिन समाजमे एक प्रकारके सद्भाव अबैत छथिन विकलाङ्ग लोक सभके कैसे सेवा भाव कैसे भोजन केना रहैके व्यवस्था एक लायंस क्लब छथिन बहुत छोटा स्तरपर कार्य करैत छथिन लेकिन हमसभके प्रति देखभाल कयलासँ समाजमे एक अच्छा प्रभाव पड़तनि हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिताके प्रति कुछ समाजमे विकृत घटना घटि रहल छै ओकरा प्रति सुन्दर माहौल सुन्दर विचार सुन्दर व्यवहारके एक विचार ट्रस्टके माध्यमसँ मिलतै जाहिसँ हमरा समाजमे सुख शान्ति समृद्धिके आगमन होइत चलतै देशके संस्कृति विकास एहिसँ हमसभके मनाबयके पड़तै जब तक सँस्था एक ऐसन चीज भेलै कि जे समाजके मुख्य धारासँ जोड़िके उसमें कुछ कमी को हमारे युवा पीढ़ी को बड़े बुजुर्गों को बताते हैं उनसे एक अच्छी विचारधारा का आगमन होता है जिससे आनी वाली पीढ़ी उनसे सीख लेता है जिसका कोई नहीं होता है वहाँ संस्था देखती है संस्था एक समाज के मुख्य अंग से जोड़ता है हमरा सीतामढ़ीमे बड्ड घोर कमी छलै कि वृद्धाश्रम नहि हइ वृद्धाश्रम नहि रहलासँ माँ बापको कुछ शरारती तत्व पुतोहु बेटा नहि सेवा करि पबैत छथिन जकरा अन्त समय बड्ड कष्टकारक होइत छै कष्ट कारक होयलासँ हुनका प्रति काफी दुःखके घड़ीमे कोनो नहि सहारा बनैत छै ओहिके लेल सँस्था रहतै तऽ ओहिमे एक सहाराके माध्यमसँ सहाराके माध्यमसँ हुनका अन्दर विकासके भावना जगतै जियैके किछु उम्मीद किरण जागि जेतै जाहिसँ कि जिन्दगीके किछु लाभ ओ भी जीवन जी सकतै इनसे यही लाभ छलै आज तीन चार कमी को हमारे समाजमे सीतामढ़ीमे